मैंने दस दिन के अंदर एक हथौड़ा खरीदकर लाया था वह हथौड़ा इतना अच्छा था के उसमें जो मुट्ठा होता है वो लकड़ी का होता है लेकिन जो मैं ये हथौड़ा लाया था उसमें आधा लकड़ी का था और उसके ऊपर स्टील से उसको कवर किया हुआ था तो वो कवर करने किया इसलिए था ताकि आपके हाथ में लग नहीं जाए उसकी जो बनाने कि जो कला थी उसको जिस हिसाब से बनाया था वो बहुत अच्छी तरह बनाया था उसके आगे वाला हिस्सा जो होता है लोहे का वो भी काफ़ी चमकदार था उसको देखकर बिल्कुल ऐसा चिकना बिलकुल स्मूद बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा था लेकिन उसमें इतनी चमक थी उसके हत्थे में जो हत्था उसमें लकड़ी का था वो शीशम कि लकड़ी का था तो इतना मजबूत था कि मैंने ऐसा हथौड़ा अपनी जीवन में कभी नहीं देखा